अजकल्ल सर्दिआं ऐ अस ग्रां संगवाला दा बोलां देआं बच्चे गी दलिआ बनाईऐ खलाना चाहिदा जिआं पंज छे म्हीन्ने दा बच्चा होई जा उस्सी दलिआ बनाई देना कनक भुन्ननी तवै उप्पर फिर उस्सी कुट्टना चक्की च पीह्ना फिर ओह् दूध विच पाईऐ उस्सी खिलाना फिर सैली मुंगी दी दाल ऐ ओह् बी राती सेड़ी ओड़नी फिर सवेरै चक्की च पीह्ना ते ओह्दा फुलना बनाईऐ ओह् खलाना बच्चे गी बना फिर बाजरे दा टोडा बनाना जिआं अजकल्ल सियाल चढ़े दा बाजरे दा टोडा बनाना ते पैह्ले उस्सी बनाना फिर उस्सी इ'यां चूरी बनानी फिर ओह्दे च गूड़ पाना ते देसी घ्यो पाना फिर ओह्दा गूड़ पाईयै ओह्दा लड़्ड़ू बनाईऐ ओह् देना बच्चे गी ओह् खाई लैंदे फिर सैली मुंगी दी दाल होंदी ओह् बनाई देनी दूधा च पाईऐ देसी घ्यो कन्नै फुलका चुपड़िऐ देना कदैं लून लाई देना कदैं खण्ड लाई देनी जियां ओह् मंगन ओह् देना दूध दूधै च टोडा पाई देना बाजरे दा मक्कें दा जेह्ड़ा बी बच्चे खान खुश होईऐ बच्चे गी उऐ देना बच्चे दी सेवी अच्छा रोह्ंदा जियां गर्मी होंदियां उसलै जवैं दे ओह् बनांदे सट्टु फिर उनें देईं च पाईऐ खंदे कदै ओह्दे च दूधै च पाईऐ खंदे कदैं चा च पाईऐ खंदे चाई कन्नै फूलके खंदे कदैं दुधा कन्नै खंदे जियां बच्चें दा मन करै इ'यां खंदे फिर पीली मुंगी दी दाल बनाई बनाई दिन्ने होन्ने माएं चने दी दाल बनाई दिन्ने होन्ने सैली मुंगी दी बनाई दिन्ने होन्ने राजमां जिसलै बनाओ बच्चे बड़े खुश होंदे अज असैं राैजमां बनाए फिर ओह् आखदे राजमां देओ सानू कन्नै भत्त दियो खाने भत्त खंदे कन्नै चोल होंदे ऐ फिर देहिं जमाए दा होंदा ओह्दे कच्चे मिट्टी दा कटोरा होंदा ओह्दे बिच जमाए दा होंदे उस मट्ठे च मट्ठा होंदा ओह् मट्ठे कन्नै बी बाजरे दा टोडा शैल होंदा खाने गी दूधै कन्नै बाजरे दा टोडा खाना होऐ देहिये कन्नै खाना होऐ सरेआं दा साग होंदा सरेआं दा साग बाजरे दा टोडा फिर सरेआं दा साग होईआ मक्कां दा टोडा चोलें दा टोडा पालक दा साग होईआ साग होईआ मेत्थी होईयी च चलेरी होंदी इक ओह्दा साग होंदा ते ओह्दे कन्नै टोडे खाने होन तां बड़ा सोआद आंदा तल तलियै अजकल्ल जियां मन करैं मन करै जिआं फिर इ'यां खाना चाहिदा मक्का दा टोडा बी खाना चाहिदा बाजरे दा टोडा खाना चाहिदा साग सरेआं दा बात्थू दा साग होंदा चलेरी दा साग होंदा मेत्थी होंदा पालक होंदी जियां पालकै बिच पनीर पाईऐ खंदे बच्चे ओह् बी खुश होंदे खाईऐ शलगम होंदे जियां आलू बनाईऐ देने होन बोआलिऐ आलू वी शैल होंदे गाजर होईयी मूली होईयी छुरियै बच्चे मूलिगंडे कन्नै ओह् देनी चाहिदी सलाथ बनाईऐ फिर ओह् खाना चाहिदा बच्चें गी हुन चुक्कंदर होईआ चुक्कंदर देना चाहिदा बच्चें गी सरेआं दा साग होईआ